صفائی ایمان كا حصہ ہے یعنی پاكی ایمان آدھا ایمان ہے اس لیے ہمیں اپنے آس پاس كوڑا اكٹھا نہیں ہونے دینا چاہیے اور نہ ہی پانی كو جمع ہونے دینا چاہیے اور جو لوگ كوڑا پھینكیں ان پر نظر ركھیں اور ہمارے جو علاقے کے بڑے لوگ ہیں ان سے بات كریں اور جو صفائی كرنے والے آتے ہیں ان پر نظر ركھیں كہ وہ صفائی كر رہے ہیں یا نہیں ان سب چیزوں كو ہمیں مد نظر ركھنا چاہیے كیوں كہ صفائی سے ہی صفائی اگر صفائی نہیں ہوگی تو لوگ بیمار ہوجائیں گے